खाली समय हम अपने बच्चों सारे गाँव के बच्चों के साथ बिताते हैं हमको खेलने में बहुत बड़े हो गए हैं फिर भी खेलने का मन करता ही है गाँव में सभी बच्चों से के साथ खेलना अच्छा लगता है हर बच्चों को दो रुपए पाँच रुपए दस रुपए जो भी होता है गाँव में आके चॉकलेट बिस्किट जो भी है बच्चों को देते हैं खिलाते हैं सब बच्चों को जो है जितना बार बताते हैं ओ आके यहाँ पे हमसे मिलने आते हैं खेलने के लिए भैया एक रुपए दो दो रुपए दो टॉफ़ी खाएँगे चॉकलेट खाएँगे बिस्किट खाएँगे तो किसी को दो रुपए किसी को पाँच रुपए कैसे दे देते हैं अपना गाँव में जो भी है खाली समय बचता है तो कहीं घूमने चले जाते हैं गाँव में नहर नहर पे चले जाते हैं घूमने दौड़ने इस तरह से जो भी है हम हम वहाँ पे अपना समय बिताते हैं कहीं होता है खाली समय में तो हम मन्दिर चले जाते हैं तो कभी अपने गाँव के बूढ़े बुज़ुर्ग से भी मिलने चले जाते हैं सभी से अच्छे तरीके से बात करते हैं अपने गाँव में जो भी पहेले इस तरह का बात हुआ है सबसे मिल जुलके बात करते हैं कि अंकल कब इससे पहले क्या हुआ था जो हम लोग को अभी पता नहीं है आप अपना पिछले बारे में बताइए उस टमय उस समय कि आपके साथ कैसा क्या हुआ था खाली समय में सब वही वाला बात पूछते हैं जिस तरीके से हम लोग को भी अच्छा लगे कि चलो कम से कम जानकारी तो मिल रहा है खाली समय में अपना उपयोगी बात ही किसी से पूछते हैं जो हम लोग को अच्छा लगता है तो उसके बाद फिर हम बच्चों से सबसे ज़्यादे तो बच्चों से खेलते कूदते हैं मिलते हैं सबसे कभी लड़ाई झगड़े भी करते हैं बच्चों से अच्छे लगते हैं हो जाता है तो मन्दिर जाते हैं सबसे ज़्यादे तो मन्दिर जाते हैं सुबह में तो सबसे खाली समय जब होता है दो घंटे के लिए चार से पाँच बजे का समय में खाली समय हम उसको भी मानते हैं उस समय में जबसे ज़्यादे घूमने जाते हैं वहाँ पे नहर पे जो भी है जिस तरीका है सब दौड़ धूप लगाते हैं फिर घर आते हैं घर आके थोड़ा भोजन नाश्ता जो भी है सुबह में वही खाके अपना फिर काम करते हैं खाली समय किसी से बात जितना समय का हो उतना समय से बात करके फिर अपना काम पे चले जाते हैं